گانے میں سانس پر کنٹرول اور سپورٹ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمیں اپنے گانا کو بہتر کرنے کے لیے بار بار پریکٹس کرنا چاہیے اور کچھ میٹھی چیز اور ٹھنڈی چیز جیسے آئس کریم یہ سب بالکل نہیں کھانے ہیں کھانے ہیں ہمیں کھجور کھانی ہے ہمیں سہد کھانی ہے کسمس کھانی ہے گرم پانی پینی ہے جس کی وجہ سے ہماری گلا خراب نہیں ہو ہماری آواج اچھی نکلے ہمارا آواز پتلا رہے جس کی وجہ سے ہم گانا کو گا سکتے ہیں جس سے ہماری آواز بہتر نکلے پہلے سے پڑتی اور بہتر ہو جائے اس لیے ہمیں اپنی گلا کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں ٹھنڈی چیز بالکل نہیں کھانی چاہیے کشمش چھوہارا یہ سب کھانے سے ہماری گلا بہت اچھی رہے گی کچھ کچھ نہیں ہوگی ہماری گانا بہت اچھا نکلے گا اور سریلی آواز نکلے گی جو کوئی بھی سنے تو لگے یہ سانگ بہت اچھا ہے اس لیے ہمیں اپنے سانس اچھے سے اپنا اپنے گانا پہ کنٹرول رکھنا چاہیے جو ہمیں آگے کوئی پرابلم نہ ہو ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے کچھ اونچ نیچ کھانی پینی نہیں چاہیے